मेरे अनुसार नृत्य की विभिन्न शैलियाँ संस्कृतिक विकास के संस्कृतिक विकास में बहुत प्रभाव करती है जैसे कि हमारे नृत्य का जो उपयोग धार्मिक संस्कारो और समारोह के लिए भी किया जाता है और कहीं लोगों के लिए यह एक संस्कार भी हो सकता है नृत्य के द्वारा देवी देवताओ को धन्यवाद भी किया जाता है और इसके नृत्य के द्वारा आत्मओं को जगाया भी जाता है और उनको शांत भी किया जाता है और नृत्य एक जश्न के मना जश्न मनाने का एक तरीका होता है और ये इसके ये नृत्य हमारे भारत में कई जगहों पर यह एक मुख्य मुख्य रूप है हमारे देवी देवताओं को पूजने का